तो उसे पढ़ने के लिए मुझे एक हफ्ता हाँ एक हफ्ता लग जाएगा क्योंकि मैं किताब को धीरे धीरे पढ़ती हूँ और मुझे ए किताब पड़ना बहुत अच्छा लगता है और मोटी किताब को मैं एक महीने में पढ़ लेती हूँ और पतली किताब को एक हफ्ते में मैं पढ़ लेती हूँ और किताब को आम तौर पर इतना ही टाइम मुझे लगता है और इतना ही समय में मैं पढ़ पाती हूँ जादा बड़ी किताब हो तो एक महीना और छोटी हो तो एक हफ्ता और उससे भी छोटी हो तो पाँच या छ दिन और अगर बड़ी हो तो पैंतालीस नहीं एक हाँ एक महीना या फिर पंद्रह दिन में मैं पढ़ लेती हूँ